हांवें प्रजासत्ताक दिनाच्या निमतान कॉरोना ह्या विशयांचेर एक नाटकुलें केल्लें आनी ह्या नाटकुल्यांत म्हजें पात्र आशिल्लें तें सुनबायेचें आसलें तशेंच जेन्ना मोकळो वेळ मेळटा तेन्ना हांव टी वी पळयता